थाणा जिलो हिक वॾे में वॾो जिलो आहे जिते माण्हू पंहिंजो गुज़रान करण लाइ नौकरियूं कंदा आहिनि जीअं त अकाउंटैंट बैंक में कमु कंदड़ बैंक में बि लोन डिपार्टमैंट ऐंड क्रैडिट कार्ड डिपार्टमैंट आहे पोयां ऑफिस आहे अॻियां ऑफिस आहे उनखां पोइ इंजीनियर आहिनि वकील आहिनि कंप्यूटर ते कमु कंदड़ आहिनि उनखां पोइ स्कूल में माण्हू नौकरी करे बि पंहिंजो भविष्य उज्ज्वल उज्ज्वल करे सघंदा आहिनि जीअं त टीचर आहिनि प्रिंसीपल आहिनि ॿियो त हिते घणा ई माण्हू पंहिंजा धंदा बि कंदा आहिनि जीअं त चांहि वारा कपिड़े वारा कैटलरी वारा किरियाने वारा खीर वारा ईअं करे इहे माण्हू पैसे जी लेन देन करे असांजे सरकार खे जी ऐस टी बि भरनि था ऐं टैक्स बि भरनि था जंहिं करे असांजे जिले जो अञा विकास थे थो उन खां पोइ सरकारु असांखे इन्हनि लाइ लोन बि ॾींदी आहे जीअं असां पंहिंजो अञा धंदो वधायूं जेकॾहिं असांजो धंदो वधंदो त सरकार खे असां पूरी तरह सां टैक्स बि ॾींदासीं ऐं सुठे नमूने सां असांजे जिले जो विकास थींदो जिले जो विकास थींदो त उन में असांजो बि विकास आहे असांजे ॿारनि खे सुठी पढ़ाई मिलंदी सुठी रहनी कहनी मिलंदी सुठे नमूने ॿार असांजा अॻिते वधंदा